ہاں بولو ہاں فروٹ ساپ سے ہو رہی ہے بات ہاں مل جائے گا ہاں ہے وہ سب دو ہزار روپے کے جی ہے دور دور سے لاتے ہیں امریکہ سے افغانستان سے لاتے ہیں انڈونیشیا سے مہنگا تو ہوگا ہی بھی ہے مل جائے گا سب سب پھل مل جائے گا جتنا بھی یہ بھی اتنا ہی ہے دو ہزار روپے کے جی مل جائے گا سب پھل ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا آئے گا آئیے گا دوکان پہ تو ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا میرا دکان ابھی ہے نا لنڈن میں ملے گا دس بجے کھل جاتا ہے دس ساڑھے دس بجے

بند وہی چار بجے پانچ بجے شام ٹھیک ہے آئیے آئیے گا تو پتا چل جائے گا یعنی مول بھاؤ کر کے بتا دیں گے

تو وہاں ہم لاتے ہیں تو اب ایک دو پیٹیاں کم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ تو ہونا چاہیے نا ہم بھی دکان تو وہاں سے لیجیے گا تو پھر آئیے گا تب نا پتا چلے گا ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا نا کتنا دن لگے گا آپ نا جانیے گا آئیے گا تو پھر پتا چل جائے گا ٹھیک ہے آئیے پتا چل جائے گا ڈسکاؤنٹ کر دیں گے آئیے گا تو ٹھیک ہے اوکے